السّلام علیکم ورحمتہ اللّہ وبرکاتہ ہاں خریت سے ہوں ہاں سب ٹھیک ہاں میں ٹویلتھ میں کالج میں ایڈمیشن لے لیا ہاں پندرہ سو اچھا وہ سب بات چھوڑو ہاں میں یو ٹیوب پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے چاہ رہی ہوں جس میں آدھار کارڈ پاسپورٹ بڑھانے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے یہ بتاؤں گی ہاں ہاں ہوں ہاں ہاں صحیح بولے ہاں ہاں آدھار کارڈ اس لیے ضرورت ہے اس میں سب کے نام ہوتے ہیں ان کا ایج ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے ساری اس میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے ہاں ہاں پاس بک ہاں یہ سب بھی ضروری ہے لیکن آدھار کارڈ زیادہ ضروری ہے ہاں ہاں ہاں آدھار کارڈ کی بنا نہیں بن سکتا ہے ہاں ہاں ہاں آدھار کارڈ میں اس کا ایڈریس رہتا ہے ایج رہتا ہے اس کی فادر مدر کا نام رہتا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں کل تک ہو جائے گا شوٹ ہاں دو آدمی گروں گی اور سوال و جواب کی طرح کروں گی ہاں ہاں فیس بک پہ بھی ڈالوں گی ہاں ہاں نہیں انسٹاگرام پہ نہیں ڈالنا نا نا ہاں ہاں اب کروں گی شوٹ کل تک ہو جائے گا ان شاء اللّہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر رکھتی ہوں جا رہی ہوں السّلام علیکم